तुस मिकी पुच्छै करदे कि तुस कुतै गेदे हे चक्कर लाने ई साढ़ै इक ग्रांऽ च बड़ी शैल जगह ऐ जिसी अस लोक आखदे कलाश अस बासकुण्ड आक्खने उसी जगह गी उत्थै अस गेदे हे फोटू बगैरा सारा किश बनाया बड़ा सकून थ्होंदा उत्थे धारें दा नांऽ ऐ स्यूजधार कदें मौका मिलेआ ते असें दूइयै बारी फ्ही जाना ब पैदल बड़ा ओह् बड़ा ज्यादा पैदल ऐ कोई त्रीह् बत्ती किलो मीटर ऐ ते अस डोगरी च उसी आक्खने कनाल इन्ने दूर ऐ फ्ही जे पुज्जी जाचै उत्थै जाओ ते मन नी करदा बापस औने दा ते बार बार जाने दा मौका बी कुसी थ्होंदा हून ते चलो साढ़ै ग्रांऽ च गड्डी नी कोई बस नी किश नेईं पैदल ही चलना पौंदा ते किन्ने गै ज्यादा पैदल चली सकने फ्ही अस ग्रांऽ दे लोक आं प्हाड़ी लोक आं बड़े चली लैन्ने ते